हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक इयररिंग ख़रीदा था जो कि दिखने में तो बहुत सुंदर और आकर्षक था साथ ही साथ महंगा भी बहुत था लेकिन उसे इस्तेमाल करने पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं निकला उसके वजह से मेरे कानों में लाल लाल दाने हो गए और इस्त एक ही बार इस्तेमाल करने पर उसका पूरा रंग छूट गया इस लिए मुझे यह प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया और तो और यह बहुत ज़्यादा महंगा था